हाँ मैं इस पेशे में बहुत मैं अपने पेशे को बहुत पसंद करती हूँ मैं आदिवासी क्षेत्र के क्षेत्र से हूँ जिसमें हमारे क्षेत्र में आदिवासी नृत्य बहुत ही पसंद करते हैं और मैं मेरा पसंदीदा नृत्य भी आदिवासी नृत्य है और मैं यह नृत्य हर त्योहारों पे करती हूँ तथा ख़ाली समय जब मेरा मूड औफ होता है तब भी में इस नृत्य को करती हूँ तथा इस नृत्य को करने में मुझे किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होती है यह नृत्य बहुत ही सरल वा सुगम है इसे करने में किसी प्रकार कि समस्या नहीं होती है और मैं चाहती हूँ कि मेरे आने वाले पीढ़ी भी इस पेशे को करे तथा अपने संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखें यह आदिवासी नृत्य हमारी संस्कृति सभ्यता से जोड़ के रखता है तथा यह हमें बताता है कि हम किस सभ्यता से है तथा यह हमारी सभ्यता को किस तरह से बचा सकते हैं साथ ही हम इसमें अपने सभ्यता को आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि हमारी सभ्यता किस प्रकार कि है मैं आदिवासी नृत्य को बहुत महत्व देती हूँ यह बहुत ही अच्छा है और इसे करने में बहुत आसानी होती है आसपास कि क्षेत्र में आदिवासी नृत्य करना लोगों को बहुत पसंद आता है तथा यहाँ देखने में बहुत आकर्षक होता है इसे करने में लोगों को बहुत आनंद आता है यह नृत्य संस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में भी की जाते हैं और यह नृत्य बहुत ही अच्छा और सुगम है